اسکول میں میرا پسندیدہ مضمون تاریخ و شہریت تھا تاریخ و شہریت میں بھی مجھے سب سے زیادہ تاریخ پسند تھی میں تاریخ سے لطف اندوز اس لیے ہوتا تھا کیونکہ تاریخ کے جو استاد تھے وہ بہت اچھی طریقے سے سمجھاتے تھے بہت سی چیزیں جو درسی کتابوں میں تبدیل کردی گئی ہیں یا اس سے نکال دی گئی ہے اس کے متعلق بھی بتاتے تھے اور مجھے وراثتی طور پر بھی تاریخ سے بہت ہی دلچسپی ہے اسی لیے میں تاریخ سے بہت لطف اندوز ہوتا ہوں